हँ हेलो खूब आनन्द रहुँ कहूँ खू खूब खूब खुशी रहुँ गाना गाबितौ हमरा छोट मोट गाना नहि अबैए बहुत हमरा लम्बा अच्छा लम्बा गाना अबैए बरसाइतके तऽ जनिते छियै ब्राह्मण छी जानै नहि छियै अहाँ की तऽ अहाँ तऽ ब्राह्मण मैथिलमे नहि छी की अहाँ कऽ की की होइया बताउ तऽ पहिने अहाँ बता दिअ तहन बतायब हम अहाँकेँ तऽ सुनू अहाँ नहि बुझैत छी तऽ हम बुझा दय छी जेठमे बरसाइत आएत बोहनी केचुआ आ तिल पाती डलिआ केराउके औकरी धानके लाबा गायके दूध अथी उड़ीद दालिके बड़ ई सभ लऽ कऽ ओ बोहनीमे बान्हि कऽ माथ पर लऽ कऽ बड़ गाछ लगमे जाकऽ ओ पूजायल जायत जे कहैत छै कि ओहिना कऽ पूजत तहन ओ बरसाइतके बाद फेर होयत नाग पञ्चमी नाग पञ्चमी भेलाके बादमे फेर होयत अहाँकेँ तृतीया मधुश्रामणी आ तऽ जे नाग पञ्चमी दिन नहि भेलनि मरि कऽ जिलनि हुनको हेतनि मैना पञ्चमी बाभनसँ लऽ कऽ बारहो बरणके मैना पञ्चमी होइत छै राजा राजा जे नहि बुझलखिन ओ माछ मँगा कऽ जे खा लेलखिन से सभकेँ डसि लेलखिन तऽ फेर हुनका मनायल गेलनि एगो लोहार लङ्ग गेलनि रानीके हुनका घोड़ा कऽ कऽ फेर पूजा करऽ पड़लनि पूजा कयलनि कहलखिन तहन तू किआ बनाकऽ तू खा लेले फेर हुनका बक्सलकनि तऽ मैना पञ्चमी भेलनि फेर हुनका मैना पञ्चमी भेलाके बादमे फेर ओ बड़ बढ़िआँसँ रहऽ लगलनि छठिके बारेमे तऽ कहैत छी जे कातिक महिना पहिने दीवाली अमावस्याके दीवाली होयत दीवालीके अपन सहै जाउ खूब फूल पान लड्डू हलुआ पूरी जतेक अइ मखान तखान नारियल छोहाड़ा लऽ कऽ पूजा करू तहन फेर छठिके करू ओहि दिनसँ तऽ सभ रहत सूप रे ढाकी रे छिट्टी रे पथिया रे को कोसिया रे कुरबार रे ओ सभ ओरिआओन करू ओरिआओन कयलाके बाद नारियल केरा कुसियार ओ लऽ कऽ जाउ हम घर पर आबि कऽ अहाँके समझा दय छी अहाँ स्थिर रहूँ